हलो एर इंडिया न्ही आ हांव गजानंद प्रभु गांवकार उलयतां आ आय हांव हांगासल्ल्यान दाबोळीसून दुबय वचपाचो आसा एर इंडिया फ्लायट हांवें बूक केल्ले आसा आनी तारीक आसा चार आट दोन हजार पंचवीस हय टायमींग दनपारचो आसा आनी त्या खातीर दनपारचो आशिल्ल्या कारणान आनी सद्या श्रावण म्हयनो आशिल्ल्या कारणान हांव शिवराक आसा म्हज्या जेवणाची वेवस्था जी आसा पळय न्ही ती मातशी म्हज्या खातीर एक स्पेशल तुमी करूंक शकता काय म्हणून विचारपाकूच फोन केल्लो ना हांव शिवराक आशिल्ल्या कारणान कितें आसा हय रायस घेता हांव दाल आस दाल आसता जाल्या पळय हय आनी मुगाची उसळ आनी एक भाजी आनी तुमची चण्याचो रोस आसत हय तें आसत जाल्या पळय आनी किदें एक फ्राय किदें आसल्यार जाता हय हय हय आनी लास्ट एक सोलांची कडी हय ती मेळळी जाल्यार चड बरें चड उपकार जातले आं बरें बरें बरें आ ओके